हमारे यहाँ गाँव में इतना अच्छी मनाई हैं इतना अच्छी मनाई हैं प्रेम व्यवहार से बहुत लगाव हैं कभी कभी फगुआ आते हैं कभी वो कभी दिवाली भी आती हैं चटनी घिस के सब एक ही बैठते हैं खाते पीते हैं तभी उनके पास बहुत आनंद भी लग जाता है फिर मनईक प्रेमी किसी भी किसी से दुश्मनी हम नहीं चलत हैं हमारे गाँव के सब मिल घिस के हैं गाँव के मुसारा भी हैं वर्मा पंडित भी हैं ठाकुर हैं वर्मा हैं सब एकता हैं अपने गाँव के किसी के कुछ परवी पड़ते हैं तो एक आवाज लगाते हैं तो पूरा गाँव भी इकठ्ठा होता है इकठ्ठा हो जाए किसी के कि बोलते नहीं फिर भी उठना बैठना अपने एक ही जगह था किसी बोल नहीं सकते थे के मुसहारा हैं कि पंडित हैं कि ठाकुर हैं कि वर्मा लोग हैं कि कुछ भी हैं सब एकता हैं और होली भाए होली था विजयदशमी भी

आए थे